اچھا جی جی جی جی جی ہاں ہاں ہم آپ کے آپ کہاں سے بول رہی ہیں میم آپ کہاں سے بول رہی ہیں اچھا میم ہمارا دلی میں بہت کسٹمر ہے ہم بہت سپلائی کرتے ہیں بوٹیک کو ٹھیک ہے آپ ہمارے اچھا اچھا اچھا تو آپ کو جو ہے ہمارے یہاں دیکھو شمل بھی چلتا ہے ساٹن بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ورائٹی ہے کپڑا آپ کو جو چاہیے نا وہ آپ بتائیں گے گہ آپ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ دیکھیے ٹھیک ہے جی بالکل ضرور بھیجوں گی

ہاں میم وہ بھی ہمارے یہاں پرووائڈ کرتے ہیں آپ جس حساب سے ہے نا کیٹلوگ میں دیکھیں گے نا اسی طرح کے سے وہ سب دیتے ہیں ہم لوگ اس میں لگانے کے لیے

یہ ایسے ٹائم جب آپ کریں گے بھی کر لیتے اور آپ یہاں کی تو ویسے بھی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں دونوں ہی ہیں ہمارے یہاں

دیکھو کپڑے پہ ڈیمانڈ پہ بات ہیں نا آپ مانگ رہی ہیں کپڑا پھر ہم اس کے حساب سے بتاتے ہیں کہ آپ اتنے دن میں چلا جائے گا کپڑا آپ کا یہ

ہمارا زیادہ ہاں ہمارا زیادہ سے زیادہ سیون ڈیز ہے ہو تو آ سیون ڈیز ہے آڈر ہاں جی جی جی جی جی بس آپ یہ ویب سائٹ پہ دیکھیے گا کہ آپ کا کپڑا جو ہے کون سا چاہیے لیس کون سی چاہیے اس میں اور کیا کیا چیزیں چاہئیں وہ دیکھ کے پھر آپ کریں گے جی جی جی جی جی جی آگنز بنارسی جی ضرور ٹھیک ہے آپ بھیجیے ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے